आं गोदो स्कुलाव फरायनाय समाव बिदिनो माबा फांसन बा मिटिंफोर जायो नालाय बिदिनो आङो खन्थाइ लिरलाबायोमोन गावनि गामिखौ लानानै गावनि फरायसालिखौ लानानै गावनि जिउ जारिमिनखौ लानानै आङो गोदोफोर स्कुल फरायनाय समाव आङो खन्थाइ बिजाब लिरोमोन आं बै बिजाब लिरनाय खन्थाइ लिरनायफोरखौ जेनेबा आंनि फोरोंगुरु सार मेडाममोना अनसायदोंमोन आजावदोंमोन बाख्नायदोंमोन खन्थाइ लिरनानै आंबो लिरनो हानानै सार मेडाममोनजों बाख्नाय जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन दि आंबो बेबायदि खन्थाइ लिरनो रोंगौ होननानै आंबो सार मेडाममोनजों बाख्नायजाथाव अनसायजाथाव खन्थाइ रायथाय लिरनो रोंगौ साननानै आंबो गोसोआव बिराद रंजानाय खुसि मोन्दोंमोन सार मेडाममोनाबो अननायजों आंनि खन्थाइ लिरबिदांफोरखौबो अनसायदोंमोन आजावदोंमोन जाहाथे उनाव सासे मोजां मानसि जानो हाथों होननानै खन्थाइ महरैबो अनसायदोंमोन होदोंमोन स्कुल फरायनाय समाव गिफ्ट होदोंमोन सार मेडाममोना आंबो जाहाथे जिउआव गुबुनफोर बायदि जेनेबा दा खन्थाइगिरि रायथायगिरिफोरबायदि गोरों गोरा जानो इयुनाव गोसो दंमोन हास्थायदोंमोन गोरों गोरा जानो हाथों होननानै दा आङो दङ दा संसार जानानै संसार जाबाय हाबा जाबाय खन्थाइ रायथाय लिरनायाबो आंना दा गैथ'ला गैथ'वासै जेनेबा फरायनाय समावसो लिरदोंमोन नालाय आङो बिदिनो लोगोफोरखौ लानानै लोगोफोरजोंबो बायदिसिना खन्थाइ रायथाय लिरोमोन स्कुल फरायसालियाव थांनानै बायदिसिना खन्थाइ रायथाय लिरोमोन स्कुलावबो जों ज' ज' बिदिनो लोगोजों गेलेनाय रंजानाय बेफोरखौनो लानानै खन्थाइ सुजुयोमोन सार मेडाममोनाबो जाहाथे बेफोरबायदिनो रोंथों होननानै खन्थाइ रायथाय लिरथों बेफोरबायदि लिरनायखौ मोजां मोनोमोन जिहेथु गियान होयोमोन अनसायोमोन लिर बेफोरबायदि लिरदावबासो गोरों गोरा जानो हायो खन्थाइगिरि जानो हायो रायथायगिरि जानो हायो बेबायदि बाथ्राफोर बुङोमोन सार मेडाममोनाबो गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन गोरों गोरा सार मेडाममोनाबो अनसायदोंमोन जाहाथे खन्थाइ रायथाय लिरनायखौ मोजां मोन्दोंमोन बेनिखायनो आंबो लिरोमोन रोंबाबो रोङाबाबो गावनि जायगा एरियाखौ लानानै गावनि थांखिखौ लानानै लिरोमोन अन्थोब महरैबो सार मेडाममोना एसे एनै अननायबो होयोमोन जाहाथे बेबायदिनो इयुनाव खन्थाइगिरि रायथायगिरि जानो हानायनि लिरनानै होयोमोन